हम घर को सुंदर बनाने के लिए सब से पहले चूने से पुतवाते हैं उसके बाद फूलों पत्तियों का डिज़ाइन उभरवाते हैं ताकि घर देखने में सुंदर लगे हाथों से ऊन की बुनाई करते हैं उससे अच्छे अच्छे जो हैं कि शिल्प का ऊन का निर्माण ऊन बनाते हैं डिज़ाइन बनाते हैं और साड़ी काे काट कर पायदान बनाते है जो घर में बिछाने के काम में आता है हाथ से मटके बनाते है मटके पर भी सुंदर सुंदर फूल उभरवाते है वो घर में पानी उसमें भरा जाता है मटके में पानी ठंडा रहता है उसमें पानी पीने के काम में आता है और तरह के डिज़ाइनें जो हम पर्दे पर उभारते हें और पाव जो है कि घर में वो खिड़की पर लगाते हैं दरवाज़े पर उभारते हैं छत्त पर भी अच्छी अच्छी डिज़ाइनें हम उभारते हे शिल्पकला में बहुत सारी डिज़ाइनें आती हैं जो घर को सुंदर बनाती है देखने में भी सुंदर लगता है हर जगह में हर घर में ऐसी डिज़ाइनें बनाई जाती हैं ताकि घर सुंदर देखने में लगे हर घर में हस्त हस्तशिल्प कलाकारी और ये क़ालीन क़ालीन के माध्यम से ही ऊन बनाते हम लोग क़ालीन से भी घर बिछाए जाते हैं ताकि गर्मियों में ठंडी में सर्दी ना लगे क़ालीन का भी डिज़ाइन उभरवा कर हम बनाते घर में दरवाज़े पर भी लगाते हैं घर में बिछाते हैं इस तरह के अनेक प्रकार की हम हातों से ही बुनाई करते हैं जो हस्तशिल्प में आती हैं बर्तन पर भी उभरवाते हे कपड़ों में और घर के चादर है उन पर भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं सुई धागे से बनाते हैं चादर पर हो गया तकिया हो गया हमारा और बिस्तर जो है कि बिछाना है उस पर भी डिज़ाइन उभरवाते है हर एक चीज़ जो घर में बनाई जाती है हम हाथों से शिल्पकारी करते हैं